चिरां जिल्लायाव खामानि मावनाय आरो जिउ खुंनाय गिबि फुंखाफ्रा आबाद मानसिफ्रा सोरखारि साख्रि लुबैयो जोंनि जिल्लायावहाय बेखार जानाय इदिनो चिरां जिल्लायावहाय गोबां बेखार जानायखौ आं नुनो मोनदों ओ आं बिनि सायाव सुबुं होयो ओ सोरखारि साख्रिनि सायाव ओ जोंनि जोंनि चिरां जिल्लायाव गोबांथार फरायसाफोरा गोबांथार गियान लानानै फरायनानै गाव गावनि रोंगौथिखौ रोंनानैबो दिनैसिम बेखार जानानै दं गोजौ सोलोंथाय लाबाय ओ सोरखारि साख्रि मोननो हायाखै बेफोरबायदिनो बेखार जानानै दं न'आवनो बिनि थाखयानो आं सोरखारि साख्रिखौ लुबैयो मानो होनोब्ला ओ जोंनि जिल्लाफोरावहाय गोबांथार गोरों गोरों दं नाथाय जौगानो हायाखै फरायनो फरायो गोबां गोजौ सोलोंथाय लासेयावबो ओ सोरखारि साख्रि मोनाखै बिनि थाखायनो आं सोरखारि साख्रिखौ लुबैयो मानो होनोब्ला जोंहा गोबां जोंनि जिल्लायावहाय गोबां बेखार गोरिब न'खरफ्रा गासिबो गोरिब बेनि थाखायनो न'खरफोरखौ जौगा होनो समाजखौ जौगाहोनो थाखाय आं ओ सोरखारि साख्रि लुबैयो मानो होनोब्ला थांना थानायाव जोंनो गोबां रां रुफा नांगौ रां रुफाखौ जों बेफोरबायदि सोरखारि साख्रि मावनानैहाय जों मोननो हायो जों एफा एसे थाखा फैसाखौ जों सोरखारि साख्रि मावनानैहाय जोंनो जों जोंनि थांनानै थानायनि लामाखौ जों दिहुननानै लानो हायो आरो जोंनि सोरखारि साख्रि मावनानै मावनानै मोननाय रांफोरखौ जों गुबुननोबो हेफाजाब होनो हायो बेखार जानायनिफ्राय जों गावखौ उदां खालामनो हायो गाव गावनि न'खरखौहाय फोजौ लांनो हायो बिनि थाखायनो आं सोरखारि साख्रिखौ लुबैयो मानो होनोब्ला सोरखारि साख्रि दानि जुगाव सोरखारि साख्रि गैयाब्ला जों जेबो मुलामफा गैलिया दा बिनि थाखायनो आं सोरखारि साख्रिखौ मोननो हासथायो